ہندوستان میں اِنڈین نیشنل کانگریس بھارتیہ جنتا پارٹی سماج وادی پارٹی کمیونسٹ پارٹی عام آدمی پارٹی وغیرہ سیاسی جماعتیں ہیں ہر ایک شخصیت کے آج میں کانگریس کے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو کی شخصیت پر ایک طائرانہ نظر ڈالتا ہوں پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کے پہلے وزیرِ اعظم ہیں اُنہوں نے جنگِ آزادی میں ایک اہم کردار نبھایا ہے اُنہوں نے انڈین نئے نیشنل کانگریس کو جوائن کیا اور ہند آزادی کے ہند آزاد ہند میں ایک اہم کردار ادا کیا یہ ایک عظیم قائد سیاست دان اور مصّنف تھے یہ بچوں سے بہت پیار کرتے تھے اُسی لئے انہیں چاچا نہرو کے نام سے بھی جانا جاتا تھا اِنہوں نے دِن رات ہندوستان کی ترقی اور کامیابی کے لئے سخت سخت محنت اور جد و جہد کی اِن کا شمار ہندوستان کے ایک عظیم قائد کے روپ میں کیا جاتا ہے اِن کا ایک رسالہ بھی ہے اِن کا اشارہ آرام حرام ہے وہ چودہ نومبر اٹھارہ سو ایٹی نائن کو پیدا ہوئے جس کی وجہ سے اِن کی یاد اِس دِن کو یوم اطفال کے طور پر منایا جاتا ہے اِن کو بچوں سے بہت شفقت تھی یہ ایک آزاد خیال انسان تھے اِنہوں نے گاندھی جی کے ساتھ مِل کر جی جنگِ آزادی میں ایک اہم کردار ادا کیا اور ہندوستان کے پہلے وزیرِ اعظم کی حیثیت سے اُنہوں نے بہترین ہندوستان کے لئے ایک اچھا کام کیا